जोंनि भारताव गोबां आबहावायारि जेंना सोमजिगासिनो भारतआवल' नङा आर आथिखालाव बुहुमावनो आबहावाया गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों गोदोनिजों जों रुजुयोब्ला जों बेनिथाखाय जों सुबुंखौनो दाय होनांगोन जेरै जों बिफां लाइफांखौ दानफायनानै न बां लुयो आरो हाजो हाला सिफायनानै जों न लुदों बिफोरनि थाखाय बिफां लाइफांआ खमायलांगासिनो जायनि थाखाय जों जोंनि अजन लेयारा जामनानै जोंखौ जोङो जोंनाव गोबां गोहोम खोख्लैदों गा आगोलनि आबहावाजों रुजुयोब्ला आथिखाला गोबां खहा जालांनाय नुनो मोनदों जेरै हा प्लास्टिक बाहायो गोबां सुबुंआ आथिखालाव प्लास्टिकआ जोंनि आबहावानि थाखाय गोबां खहा गोनां जेरै आबादारिफोरनि थाखाय आबाद मावनायाव प्लास्टिकआ गोबां हेंथा होयो जायनि थाखाय हाया खहा जालाङो जों जेसेनो हायो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो नाजानांगौ जों बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफांजों जों जोंनि जायजों जों अक्सिजेनखौ मोननाय जायो बेखौ अक्सिजेन नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया बेखायनो बिफां लाइफाङा जों गोबां जोंनि जिउनि थाखाय गोबां गोनांथि आथिखालाव हाजो हाला सिफायनानै सुबुंफोरा गोबां न' लुदों आरो टाउन सोहोराव बिफां लाइफांखौ जों नुनो मोननाय जाया जायनि थाखाय जों गोबां बिदुंनि थाखाय मानसिफोरा थानो हायि जालांगासिनो आरो बोथोराबो सोलायलांगासिनो जेरै मेसें बोथोराव जों गोदोनिजों रुजुयोब्ला मेसें बोथोर बायदि जाया जेरै दैज्लां बोथोराव मोजाङै अखा मोननाय जाया जायनि थाखाय आबादारिफोरा गोबां जेंना सोमजियो आबादारिफोरनि जिउआव आरो

जोंनि आबहावानि थाखाय जों बेमारबो जालांगासिनो सुबुंफोरा गोबां खहा जागासिनो जोंनि गावनि थाखायनो बेनि थाखाय जों बिफां लाइफां गोबां गायनांगौ आरो अरनफोरखौ सिफायनायखौ होबथानांगौ